दौड़ दौड़ने हम जाते थे हमारा काफी तबीयत में गिरावट आ गई तब हम दौड़ते थे दौड़ते समय अपनी पारिवार के थाथ रहते थे उसी में अपना समय निकाल कर दौड़ते थे और जिम करते थे पहलवानी करते थे इसमें हमारा मन लगता था लेकिन बीच में कुछ परेशानियाँ आ गई जिसमें हमको नितक्रिय होना पड़ा अब तक्रीय पाजिटिव सोचते हैं पाजिटिव भरमा देते हैं लोग तो उसमें निगेटिव हो जाते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी द दौड़ दौड़े पहलवानी लड़े जिम जाए उसमें हम सेकेंड थर्ड आयें फर्स्ट आयें ये हमारा शौक़ है हम सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी में कोई रेत निकाल दें कोई काम कर दें कोई भी चीज करते हैं तो उसमें मन लगा कर करते हैं उसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ताकत पाते हैं काम करने चे हमको हेल्थ मिलता है हम दूसरों के लिए तैयार रहते हैं सक्रिय रहते हैं जब भी दौड़ समय लगा कर निकालते हैं तो उसमे अच्छा रहता है हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ रहे कि हम दिमाग से कोई टेंसन न लें हमा टेन कुछ समय तक के लिए हमको टेंसन भी मिले तो हम उसको समझ सके कि ये क्यू बोल रहे हैं हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के साथ लड़ाई लड़े हक की कमाई खाए हक के जो है न्याय पर रहें तत्य पर रहें धर्म पर रहें हमारा यही कर्तव्य हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि जैसे हम रहे हमारा समय यही है कि हम अब इस समय पच्चीस साल के उम्र में हम सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ और सही रहे दिल दिमाग से कोई भी काम करना चाहिए हम समझ सकें कि हमारा परेशानी ख़त्म हो जाए कोई दूसरों की भावना से समझ सके आप दौड़ते समय तभी दौड़ दौड़ने के बाद सभी प्रश्न हासिल होता है आप प्रश्न से घबड़ाइये मत दौड़ते रहिए सबसे मूल बात है शरीर स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो दुनिया की कोई भी चीज समझ सकते हैं हासिल सकते हैं ऐसा दिल दिल और दिमाग सही रखना है उ चीज थोड़ा हमको पसंद है मूल बात है दौड़ने का दौड़ने से सबसे कम से कम पाँच किलोमीटर सुबह उठ कर रेस लगा लेना चाहिए पाँच किलोमीटर रेस लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत आने थे कोई भी परेशानी रहती है दूर हो जाती है